घर में हम लोग खाना बारह बजे के बाद बनाते है मतलब दोपहर का खाना उसमें ई जरूरी नहीं होता है कि हम दाल चावल ही बनायें हम ई भी बनातें हैं कि मतलब कभी कढ़ी हो गया बेसन का चावल पूरी बना दिये कभी सब्जी चावल भी बना दिये आलू का टमाटर उमाटर डाल कर कभी मतलब ये हुआ तो खिचड़ी भी बना देते हैं हम लोग खाने के लिए ई जरूरी नहीं कि हम लोग दाल चावल ही बना कर रखें दोपहर में दोपहर में जो मतलब बना कर खाना खिलाना चाहिए सब बना कर खिलाते हैं आइटम ये नहीं है कि दाल चावल बना कर रख दिये जिसको खाना है खाओ नहीं खाना है मत खाओ ऐसा नही अगर एक खाना खाएंगे तो बोर हो जाएंगे सब लोग इसलिए हम लोग अलग अलग कभी कढ़ी चावल कभी त कभी दाल चावल त कभी सब्जी चावल त कभी मतलब बेसन की सब्जी बना दिये कभी छोला ही बना दिये दोपहर में खा लिए और रात को बोली तो रात को सब्जी है रोटी कभी तो सेवई पूरी ही बना लेते हैं कभी खीर और सब्जी पनीर का हुआ ये सब मतलब बना देते हैं चावल ही बना देते हैं चावल सब्जी रोटी कभी बनाएंगे पराँठा भी बनाते हैं कभी आलू के भी पराँठा बना देते हैं रात में इ जरूरी नहीं है कि हम लोग दिन में हीं बनाएंगे सुबह ही बनाएंगे तो बनाएंगे नहीं ऐसा नही है अधिकतर रात को ही लोग मतलब आलू पराँठा ही हुआ मतलब दाल का पराँठा हुआ मतलब ये क्या बोलते हैं हूँ सादा पराँठा भी मन कर दिया खाने के लिए भुजिया तो बना लेते हैं रात को भी हम लोग खाना मतलब अच्छे मतलब बना कर खाते हैं ये नहीं है कि हमलोग बस दाल चावल ही बना कर फेंक देते हैं ऐसा नहीं है हम लोग हम लोग खाना खाते हैं विधि से खाना होना चाहिये स्वादिष्ट खाना में स्वाद होना चाहिए दोपहर हो या शाम हो वो खाना अच्छे से ही बनाते हैं और खिलाते भी हैं अलग अलग मतलब तरीके के खाना